ہاں السّلام علیکم جی خیریت جی جی جی آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ کے آپ دیکھ لیجیے ایک بار میں بولوں گی پھر نام اُن لوگوں کے یہاں پہ سب ہے پورے پیوریفائر یہ والا کینٹ کینٹ پیوریفائر ہے یہ اکوا گارڈ یہ اکوا فریش ہے یہ ہلف پیورٹ ہے یہ لی لائف پیورٹ ہے اور یہ یوریکافاب ہے یہ اتنے ہیں میرے پاس اتنے برانڈ ہے جی تو آپ کے لئے کینٹ والا جو ہے یہ بھی بہتر ہے اور یہ اکوا فریش اور یہ اکوا گارڈ یہ تین زیادہ چلتے ہے زیادہ لوگ خریدتے ہے بہت زیادہ اچھا ہے برانڈ اِن لوگ کا جی ہاں ہے ہمارے پاس انسالیشن بھی فری ہے اور اِس کے پرائزز بولتے سو سب کے پرائزز الگ الگ ہے اسٹارٹنگ ففٹین تھاؤزنڈ پندرہ ہزار سے شروع ہے ہمارے پاس اور یہ سب فل برانڈیڈ ہیں ہم لوگ کو یہ سب چیپ نہیں رکھتے یہ سب برانڈیڈ ہے آپ آپ دیکھ کے بول دیجیے میں پیک کر دوں گی جی اچھی پسند ہے آپ کی یہ آپ اچھا پسند کرے اچھا اب سب کے حساب سے الگ الگ ہے آپ پسند کریں نا میں آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ کر دوں گی کچھ آفر کر دوں گی تو برانڈیڈ کے حساب سے آفرس دیتے ہم لوگ میں آپ کو آفر کر دوں گی آپ اپنا جی آپ کا ایڈریس وغیرہ میرے کو بول دیجیے جی آپ فام پہ فلپ کر دیجیے میں آپ میں بچوں کو بھیج کے میں انسالیشن بھی کرا دوں گی جی چلیے شُکریہ بہت بہت کوئی بات نہیں چلیے